हम हिंदी भाषा से ही बोले जाते हैं और एक दूसरे को भाषा से ही हम लोग पहचान जाते हैं कि वो कहाँ के हैं उसका कल्चर क्या है और भाषा से हम लोग अपना परिचित हो जाते हैं भाषा ही हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है